हैलो एह् मैम दिक्खो सोनाक्षी एह् ट्रैफिक पुलिस दी सोनाक्षी गल्ल करानी में इंया हीरानगर दी आं ते में इद्धर आई दी हॉस्पिटल आह्ली साईड आई दी ही इद्धर बड़ी इं'या दो मुड़े आए ते बड़ी रैश ड्राईविंग कीती उ'नें मरदे मरदे बची गेआ एक्सीडेंट होंदे होंदे बची गे ते इद्धर मिगी कोई ट्रैफिक पुलिस लब्भा दी निं ऐ एह् मिगी ते कोई लबभा दा निं ऐ केह् पता अग्गें उंदी बाईक दा नंबर लिखो तुस बाईक दा एट एट सिक्स एट ही होर में ते हॉस्पिटल दी गली बिच ई आं मैम उद्धरली साईड बैठी दी ते में थुआढ़ा नंबर लैता ते में थाह्नूं कॉल करानी की ते में ते बची आं कोई होर होंदा केह् पता कोह्दी जान कोह्दी नेईं ते अगर कोई इद्धर लब्भे निं केह् करना ओके थैंक यू